دنیا میں کہیں سفر کرنے کا موقعہ ملا تو پہلی ترجیح مکہ شہر کو ہوگی کیونکہ کہ وہاں پر کعبہ شریف ہے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کا حج کا مرکز ہے اسلام میں پانچ رکن ہیں ان میں سے پانچواں رکن حج ہے اور دنیا کے تمام مسلمان حج کا فریضہ انجام دینے کے لئے وہاں اکٹھا ہوتے ہیں حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں اس لئے مجھے زندگی میں کبھی سفر کرنے کا موقعہ ملا تو ان شاء اللہ میں مکہ شہر جاؤں گا